स्वस्थ रहयके लिए लोकके आब जेना हम छी तऽ हम अपन स्वस्थ रहयके लिए सुबह के दौड़ लगेलहुॅं जादा ऑइली खाना नहि खाइके कोशिश केलहुॅं की जाहिसॅं हमर शरीरके बजन बढ़य चाहे हमरा साँस लै मे प्रॉब्लम होइ छै जेना बजन बढ़ि गेल तऽ आदमीके उठि बैठि करयमे या साँस लैमे प्रॉब्लम हो जाइ छै ओहि सब चलते हम दौड़ केलहुॅं एहन ब्यायाम सब केलहुॅं जे बजह से कनी शरीरके फिटनेस आबि जाय आओर रोज रोज सुबह उठिके मोर्निंगमे घूमलहुॅं की जै बजह से साँस लैमे प्रॉब्लम